ہمارے تلنگانہ میں مغل بادشاہوں نے جو جو چیز جو جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب چیزیں ایسے موجود ہے خاص کر کے حید آباد میں گولکنڈہ قلعہ ہے چار مینار ہے چومیلا پیلس ہے اور برلا ٹیمپل ہے اور سالار جنگ میوزیم ہے نظام میوزیم ہے نظام پیلس میوزیم ہے یہ سب چیزیں دیکھنے لائق ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مکّہ مسجد حیدرآباد میں موجود ہے وہ تاریخی مکّہ مسجد ہے دیکھنے کے لیے کافی دور دور سے ہمارے شہر حیدرآباد تلنگانہ میں کافی ٹورسٹ لوگ آتے ہیں ہم ان کو گائیڈنگ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں ہمار سے تو ہم ہر چیز بتا تے ہیں ان کو پورا سائیڈ سین کراتے ہیں بس دیکھنے والا بڑا لطف انداز ہو کے جاتا ہے اور